उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले बहुत से त्योहार और कार्यक्रम होते हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे त्योहार हैं जैसे कि होली दीपावली नवरात्री गणेश चतुर्थी राम नवमी ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं और होली की बात करें तो होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और बधाईयाँ देते हैं मिठाई वगैरह सब कुछ देते हैं एक दूसरे के घर जा के होली की बधाईयाँ देते हैं और होली में सबसे मुख्य जो है वो जिस है कि सब लोग अपने घर में गुझिया बनाते हैं जो खाने में बहुत अच्छा होता है और सब लोग खाते हैं इसके बाद दीपावली मनाई जाती है दीपावली को उत्तर प्रदेश के लोगों को मानना है कि उस दिन श्री राम प्रभु वनवास में से चौदह वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या के लोग बहुत सारी खुशियाँ मना रहे थे बहुत सारे दीये जलाकर के पूजा अर्चना कर रहे थे उनकी आरती कर रहे थे उनके लौटने की खुशियाँ मना रहे थे और ऐसे ही बात करें तो नवरात्रि की नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा होती है और उत्तर प्रदेश के लोग नौ दिन का व्रत रखते हैं अच्छे से साफ सफाई से देवी माँ का पूजा अर्चना करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं जिससे उनका मानना है कि उनके उनका आशीर्वाद उनके साथ होता है हमारे भारत में देवताओं को अत्यधिक मान दिया जाता है और ऐसे ही त्योहार में एक गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है उसमें गणेश जी की पूजन अर्चना होती है और बहुत से लोग अपने घरों में उनका उनको मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन करते हैं फिर ले जाकर के उन्हें किसी नदी में प्रवाहित करते हैं और फिर पूजा अर्चना करके उनको प्रणाम करते हैं ऐसे बहुत सारे त्योहार कार्यक्रम हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं जबकि अन्य देशों में ऐसे त्योहार नहीं मनाए जाते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनका भी जो त्योहार होता है वो अलग तरीके से मनाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की मान्यता और संस्कृतियों से भिन्न होता है और उनकी परम्पराओं समुदायों समुदाय भी उत्तर प्रदेश से भिन्न होती है हमारे भारत देश में परम्पराओं के अत्यधिक मान्य होती है वो जो पूर्वजों से चली आ रही परम्परा को अत्यधिक सम्मान देते हैं और उसको संस्कृत यह सभी हमारे भारत देश के प्रसिद्ध हैं कार्यक्रम है ऐसे ही हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश में राम बारात निकाली जाती है जिसमें सीता माँ के घर वाले होते हैं वो घराती होते हैं और श्री राम प्रभु के तरफ से उनके घर वाले बारात लेकर आते हैं वो बाराती होते हैं तो दोनों आते हैं आमने सामने और एक धनुष रखा जाता है जिसे श्री राम प्रभु तोड़ते हैं और उसके बाद श्री राम और सीता माता का विवाह संपन्न होता है और फिर सीता माता अयोध्या नगरी में प्रवेश करती हैं और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में रामनवमी मनाई जाती है तो वहाँ नौ दिन तक सब लोग गाँव के लोग रहते हैं जो नाटक करते हैं और कोई राम बनता है कोई लक्ष्मण बनता है कोई सीता माता बनता है जो वो अपने माध्यम से नाटक करके लोगों को दर्शाते हैं नौ दिन तक फिर दसवें दिन रावण को जलाया जाता है तो ऐसे ही अनेक त्योहार होते हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है और उनकी अत्यधिक मान्ताय है और यह सब देखकर के लोगों में प्रसन्नता होती है और उत्सुकता होती है उन्हें देखने के लिए उनके बारे में जानने के लिए जैसे श्री राम चरित्र मानस के बारे में जानने के लिए और इन सब बातों को इन सब इतिहास को पढ़ने का अवसर मिलता है और दोहराने का अवसर मिलता है उन्हें और भगवान के प्रति उनकी आस्था और भक्ति बढ़ती है और प्राचीन इतिहास के बारे में उन्हें इन्हीं से जानकारी प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में त्योहारों का अत्यधिक मान दिया जाता है वो अपने त्योहारों में अत्यधिक रुचि रखते हैं और उन्हें उस पर त्योहारों को अत्यधिक खुशियाँ मिलती है उनका विश्वास रहता है कि इसमें ऐसी भक्ति होती है ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है जिसमें बुद्ध जी की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि जिसमें लोग व्रत पूजन करते हैं और इसका जो है मान्य रखते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में अन्य देशों से भिन्न त्योहार और खुशियाँ कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो कि अन्य देशों में ऐसी त्योहार ऐसे कार्यक्रम में इतनी उत्सुकता नहीं होती है वह अलग तरीके से मनाते हैं और उनका एक अलग ही विश्वास और भक्ति होती है तो ये उत्तर प्रदेश से भिन्न होते हैं